میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے مذہب کا فائدہ اٹھا کر سیاسی کشیدگی پیدا کرتے ہیں جی ہاں یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ شرپسند عناصر کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ یہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑوا دیں جس سے کہ ان کا سیاسی فائدہ ہو اور ان کو ووٹ حاصل ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند شرپسند عناصر جو گنگا جمنا تہذیب جو ہمارے بھارت میں موجود ہے اسے خراب کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں یا اپنا ووٹ لیتے ہیں اسے ہم اس کے سخت خلاف ہونا چاہیے اور اسے حکومت بھی اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے اور یہ جو شرپسند عناصر ہیں جو نہ مذہب کے نام پر ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑواتے ہیں اسے پہچان کر جو گڑبڑ فساد پھیلا رہا ہے اسے پہچان کر اسے قانونی طور پر سزا دلوانی چاہیے اور اس سے اس کے میری یہی رائے ہے کہ اسے ایسی سزا دینی چاہیے کہ آگے کوئی ایسا شرپسند عناصر نہ آگے آئے مذہب کے نام پر کاروبار کرنے کے لیے یا سیاسی کشیدگی پیدا کریں جو کہ اس بھارت اور ملک کے لیے بہت خراب چیز ہے اور خطرناک چیز بھی ہے